ایک مرتبہ میں نے نیپال میں ایک خوبصورت پہاڑی نیلم چنگ کا دورہ کیا جو چڑھنے کے لحاظ سے ایک خوبصورت مقام ہے میں نے بذات خود کار سے وہاں تک ڈرائیو کیا اور اس خوبصورت پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور لطف اندوز ہوئے